काणकोणांत कांय थळावे म्हणल्यार एक आसा पाळोळेम बीच आसा तशेंच पाट्टें बीच आसा कळमा बीच आसा हे कांय थळावे आसा तशेंच घरा कडेच्यान बाजारांत येवपाक बारा तेरा किलोमिटराचें बाजार आसा मागीर घरा कडल्यान शाळेक वचपाक पांच चार किलोमिटर वचपाक पडटा ल्हान घराचें भाडें बीन हांगा कमी आसा कमी म्हणल्यार एक तीन चार पांच हजार अशें भाडें आसा कामा येवपा शिक्षक लोका खातीर फावो आसा घरापऱ्यांत लोकाक बाजार जावं कितें बरें बरें आसा रियल इस्टेट अशें जावं फ्लेट्स ही रेंटान अपार्टमेंटां दिवपा शकता हें आमच्या काणकोणकारा लोकांक मेळटा काणकोणाक लोक सगळो आसो दिसता की सगळें तेंका जाय सारकें मेळटा अशें दिसता म्हाका